प्रीकाशन असें एह् लाने चाहिदे बूह्टे लाने कोला पैह्ले पैह्ले ते असें मिट्टी टेस्ट करानी चाहिदी जेह्दे कन्नै असेंगी पता चलै कि पेड़ उग्गी सकदा जां अगर कोई मिट्टी बिच्च प्राब्लम होवै ते ओह्दे दवाई लेई जां फ़र्टिलाइज़र ओह्दे पाई सकदे जेह्दे कन्नै बूह्टा अराम कन्नै होऐ डिफरंट डिसिजन एह् ऐ कि जेह्ड़े जेह्ड़े सीज़न गी बूह्टा लगदा होऐ जानि ओह् लाना चाहिदा जेह्दे कन्नै बूहटा शैल लग्गी जाए जिन्ना उसी पानी देना चाहिदा रोज़ ते सूरज दी रोशनी ते बोह्त गै ज़रूरी ऐ ओह्दे कन्नै बी प्लांट बड़ा गै शैल होंदा ऐ सारे पता रोशनी दे बगैर बूह्टा नेईं होंदा इ'यै प्रीकाशन लैने चाहिदे कि पानी रोज देओ अगर तुसें कोई गमले बिच्च अपने घर इ'यै निक्का नेहा बूहटा लाए दा शो आस्तै ते उसी धुप्प लोआओ